گڈ ایوننگ سر جی سر آپ ذائقہ ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں جی سر جی جی جی میں نے ابھی آڈر اپنا جی ارشد کے نام سے میں نے آڈر بک کیا تھا جی سر یہ دارالعلوم وقف کے پاس آڈر آنا تھا جی سر جی جی جی اس میں میں نے اپنا آڈر جو بک کیا تھا اس میں بریانی تھی جی ٹکہ تھا روٹی تھی رومالی اس کو مجھے کینسل کرنا ہے جی سر جی کسی وجہ سے مجھے کینسل اب کرنا پڑ رہا ہے جی سر جی جی جی جی ہاں آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا دراصل بات ہے کوئی وجوہات ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے کینسل کرنا پڑ رہا ہے اپنا آڈر جی آپ جی جی جی جی جی یہ دارالعلوم وقف کے پاس میرا لوکیشن ہے اچھا نکلنے والا تھا آڈر جی شکریہ مطلب اگر نہیں نکلا تو اس کو کینسل کر دیجیے کیونکہ ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے سر جی سر جی جی ٹکہ تھا اور ایک بریانی تھی فل اور ایک مندی تھی جی سر جی شکریہ جی جی آڈر میں نے دن میں بک کیا تھا رات کے لیے لیکن فورچنیٹ کچھ مہمان جو تھے وہ نہیں آئے اس کی وجہ سے میں نے آڈر کو منسوخ کرنا چاہتا ہوں سر جی سر جی بہتر بہتر جی شکریہ آڈر آپ کینسل کر دیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے آڈر کو منسوخ کیا جی سر شکریہ سر